जय झूलेलाल मूंखे कंहिं बि शइ खाधे सां एलर्जी कोन्हे पर असां सिंधियुनि खे तेलु ऐं गिह सां ॾाढो प्रेम आहे असां तरी वारी शयूं ऐं वधीक गिह वारी शयूं ॾाढो इस्तेमालु कंदा आहियूं पर मूंखे पंहिंजे परिवार सां ॾाढो प्रेम आहे हिन करे मां जेतिरो थींदो आहे तरियलु शयूं घटि ठाहींदी आहियां तेल गिह जो इस्तेमालु घटि कंदी आहियां छो की गिह तेलु खाइण सां चर्बी वधंदी आहे मोटापो ईंदो आहे ऐं कोलेस्ट्रॉल ॾाढो वधी वेंदो आहे जंहिंजे करे अॼुकल्ह हार्ट अटेक जी प्रॉब्लम वधारे थी वियूं आहिनि इन करे मां जेतिरो थींदो आहे तेलु ऐं गिह जो उपयोग घटि कंदी आहियां